अहाँ हमरा जतऽ ले जेबै ओतऽके पैसाके भुगतान हम ओतऽ जाके अहाँकेँ करबै तऽ अहाँ लेबै की एतऽ हमर नगद लेबै